हमरा सभहक क्षेत्र मे दसमी के छात्र छात्रा के नया नया चीज विज्ञानक क्षेत्र मे कला के क्षेत्र मे एक नया उत्साह भेल छै जेना कम्प्यूटर साइन्स

छी ओहितरफ ध्यान बेसी जा रहल छै आइकाल्हि के युवक चाहै छै की जल्दी सँ जल्दी कोनो ने कोनो हमरा जॉब मिल जा जाहिमे हम अपन अर्थोपार्जन करब एहिदिस बेसी आकर्षित अछि